नमस्ते हाँ आप दीपक पलम्बर मिस्त्री के यहाँ से बोल रही हैं अच्छा ऐसा हमको आपके यहाँ से वह पाइप लगवाना है क्या लगा सकती हैं क्या अच्छा क्योंकि मेरे यहाँ दस कमरों में लगवाना है लैट्रिन में बाथरूम में तो अच्छा पाइप अच्छा है मज़बूत वाला अच्छा क्योंकि वह सब पूरी मुझे ऊपर टंकी उंकी भी बिछवानी है और वह पूरे मतलब पंद्रह बीस घर हैं अच्छा मज़बूत है ना पाइप ऐसा नहीं ना कि टूट ऊट जाएगा

मज़बूत अच्छा कितना ख़र्च पड़ जाएगा जैसे मुझे अगर पंद्रह बीस घरों में लगवाना है तो बीस हज़ार पड़ जाएगा कुछ कम नहीं हो जाएगा जैसे फिर भी कितना कम करेंगी बीस हज़ार ज़्यादा नहीं बता रही हैं अच्छा मान लीजिए भाई पंद्रह बीस घर हैं तो उस हिसाब से बता देंगी तो थोड़ा हमको भी आराम रहेगा एक दो घर में तो लगवाना नहीं है हाँ और फिर उसके बाद लैट्रिन है लैट्रिन चार ठो हैं उसमें भी लगवाना है बाथरूम में भी है और मुझे पुरे जगह अच्छा अच्छा और मुझे हर जगह डबल डबल पाइप लगवाना है ठीक है हाँ डबल देना है पानी का और उसका मतलब यह रहे कि अच्छा रहे कहीं शिकायत का मौक़ा नहीं पैसा ख़र्च हो तो अच्छा रहे आपका जो भी हम लें तो आप ख़ुद आती हैं कि मिस्त्री भेजती हैं और अलग से हाँ तो हम चाहेंगे कि किसी को ना भेजिए आप ख़ुद आ करके स्वयं मेरे घर का पुरे रूम का आप ही करिए हाँ तो कल कब तक आएँगी आप अच्छा नौ बजे तक आकर और कितने तो दिन में यह मेरा पूरा लगेगा काम कितने दिन में कम्पलीट हो जाएगा पूरा दस दिन हम तो उसके पहले ही चाह रहे थे कि थोड़ा अच्छे से लगा करके ख़त्म कर दीजिए ठीक है तब कल से काम मेरे यहाँ शुरु कर दीजिए ठीक तो कल से मेरे घर काम शुरु कर दीजिए आ करके